ट्राप्फिक आयेननि सायाव हेलमेट बाहायनायनि सायाव आंहा बुंनो गोनाङा बेनो माने बयबो सुबुङानो बयबो मानसियानो मा होनो हेलमेटखौ बाहायनांगौ हेलमेट गाननांगौ जिहेतु गावनि गारिनि सेफ्तिनि कार'नाव हेलमेटखौ दिहुनदों गारि सालायदोंब्ला हेलमेटखौ बाहायनांगौ खर'नि कार'नाव खर'आ सेफ्तिआव थायो बायसान्स एक्सिदेन्ट जाब्लाबो खर'आ सेफ्तिआव थायो बेनिफ्राय लामाफ्राव एसे नायनानै सालायनांगौ सोरबा गोजानिफ्राय सौदावफैनोबो हागौ माबाफैनोबो हागौ बेनिखायनो मोजांनो नायनानै लामाखौ नायनानै सालायनांगौ बेनिफ्राय हेलमेटखौथ' गानखानो नांखागोन मानो होनोब्ला हेलमेटखौथ' द्राइभिंनि कारनाव सेफ्तिनि कार'नाव दिहुनखादोंना बेनिखायनो बेखौ गाननांगौ सबबो आयेन कानुनफोरखौ बयबो मानिनानै सोलिनो नांगौ बेनिफ्राय जिहेतु सिगनेल सिगनेला जाबाय मोनथाम रोखोमनि दङ गोथां मोनसे बेनिफ्राय गोमो रंनि मोनसे आरो गोजा मोनसे जिहेथु जेराव गोजा जोंगोन बे गोजा जोंनायाव थाथ'नो नांगौ नेथ'नो नांगौ बेनिफ्राय जेब्ला माबा जागोन गोमो कालारनि जागोन गोमो कालारनि जाब्ला रेदि जानो होयो गाथां जाब्लासो गारिखौ नों स्तार्ट होनानै थांनो नांगौ बेफोरबायदि आयेन कानुनफोरखौ जुदि जों मानिनानै सोलियो जथेस्थ' माबाया जोंनि एक्सिदेन्ट माबाफ्रा खमायगोन आरोना बेखौनो आं बुंनो सानो